जी हाँ मुझे भी अभिमान था कि मैंने एक बहुत ही कम उम्र में कंप्यूटर का का कोर्स कर लिया था उस समय और पिता जी ने ही करवाया था वो कोर्स मुझे फिर उससे क्या है कि मेरे पिता जी ने घर पर कंप्यूटर भी दिलवाया था तो मैंने उस कंप्यूटर पर लोगों से थोडा बहुत काम ले कर के काम किया था तो उस कंप्यूटर की कीमत का काम मैंने लगभग एक महीने में ही पूरा करके पिता जी को पेमेंट दे दिया भी था उसके बाद फिर मैंने जब धीरे धीरे उस कंप्यूटर को खोल कर देखना शुरू किया और उसको फिर मैंने दूसरे सोर्सेज़ से कुछ देख कर करना चालू किया तो मैंने धीरे धीरे सोचा कि उस कम्पूटर को सुधारना सीख लिया फिर ऐसे करके मैं जो है मैं कंप्यूटर हार्डवेयर में रुचि रख करके मैंने दूसरे के कंप्यूटर को सुधारना शुरु कर दिया और फिर मैंने बहुत पूरे अपने आस पास के इलाके में काफी दिनों तक कंप्यूटर सुधारने का काम किया जिससे पिता जी और इन सभी को अभिमान था कि उस समय लोग कंप्यूटर को जानते भी नहीं थे मैं उस समय कंप्यूटर सुधारने का भी काम करने लग चुका था